आङो जोंनि जायगायाव दाउ नुबाय थानायखौ बांसिनानो नुयो दाउब' दाउथु दाउस्रि गोबोर लादा जों दाउथेबबो होनो आरो फेरेंगा नुयो दाउखा नुयो बग'ल'रि नुयो दाउलुर नुयो आरो दाउखाजान नुयो दाउथुआबो मोननै मोनथाम जाद दं दंनाया मोनथाम जाद दाउथुआ दाउथु बेंगाबो होनो जोंना आरो मोनसे दाउथु गोथां दङ आरो दाउथु गुलदुमेराबो होनो दाउथु हदथाबो होनो मोनबा जादसो जों नुनाय दं आरो जों दाउथुखौ आरो बिनि गेजेराव जों नुबावो आर मा होनो जोहा फेरेंगाखौ नुयो दाउथेब बेखौथ' नुखायो बांसिन जों मोजां आंनि मथेब्ला मेगनजों आं मोजां मोननाया दाउखाजानखौ आं साबसिन मोनो आरो जोंनि जायगायाव आं नुनायखौ दाउखाजान गोथांहां गोसोम हां अनेख बाथ' रंहां माहां कालार नुयो आरो बोरैबा फानथाव रंहां माहां दाउखाजानखौ साबसिन नुयो नायनो दाउ खानजंफोर दङ दाउ खानजंफ्रा ओरैनो खिंगुरखौल' नायनो मोजां समायनाय नुयो होमब्लाबो जोंहा दाउखाजानखौ बांसिन साबसिन नुनाय मोनो आंनि मेगनाव आरो दाउखाजानबो दं नालाय जों नुबाय थायो बेखौ दाउखाजान होनो दाउ गोमोबो दङ आर दा मा होनो बै दाउब' गोरान होनो दाउब'इस्रि होनो दाउब' राजा होनो हाथिथख्ला होनो हाथिथख्लायाथ' एखदम जोंथ' आबौ बोराइसो होनखायो हाथिथख्लाखौ माइ गायनाय बोथोराव फैयो बेहा दैज्लां बोथोराव दा गैलालाय जोंनि जायगायाव बेखौ नुथ'लालाय एखमब्ला एखमब्ला फैयो सिगुन फैयो एखमब्ला एखमब्ला बिरबोयो बाखाया सिगुनाथ' जोंनि जायगायाव सिलाखौबो नुयो जोङो अनेख नुयो जों अनेख रोखोमनि दाउ नुयो खिन्थु बांसिन आंनि मेगनाव आङो मोजां मोननाया दाउखाजानखौ मोजां मोनसिनो आरो बिदिनो मा होनो दाउखाजाना नायनोबो समायसिननाय मोनो आर दाउ खानजंखौ बारा मोजां फसाया आं नायनो मोजां मोनो मोजाङालाय बयबो दाउ खानजंखौ मोजां होनो होमब्लाबो आं बारा फसाया ओमफ्राय मा होनो जोंना दाउ मैना दं बेखौ दाउ मैनाखौ दा नुथ'लालाय बै जेला दुहुब बिफाङाव फिथाइ थाइनानै मोनो बे समाव फैयो आरो जोंनि जायगायाव फैयो फैनाया दा फैथ'आ आरो दा जोङो होमब्लाबो बांसिन नुनाया दा दाउखाजानखौ एसे नुयो आरो जोंनि जायगायाव ओमफ्राय बे बग'ल'रि दाउस्रिआथ' डेलि जों नुखायो ननि दाउआनो होन फारौआनो होन जों फिग्राखौबो जों नुयो नुबायथायो जों जोंहा जों बेखौ दोनखायोनालाय फारौफोर माफोर बेफोरखौ जों दोनखायो नुखायो जों फिखायोबो बिसोरखौ आरो जोङो मा होनो बै मोनसे हाग्रानि दाउराइ बेथ' जोंनि जायगायाव बांसिनानो गैया जों गोबावजों खनसे अहायबा अहायबा थांब्ला हाग्राफ्राव थांला बायब्ला सोरजोंबा सोरजोंबा थांफाब्ला नुफायो एखमब्ला एखमब्ला नुयो ओमफ्राय हाग्रानि दाउमासार दाउ बेथ' न'नि लकेल दाउ बायदिखा बेखौ जों नुखायो ओमफ्राय ओरै दाउ दुलाबाथा होन बेसोरखौबो नुयो दाउसिन दुब्रि होन बेसोरखौबो नुयो जे जुलुंगि होन दाउखेबो होन आरो बे मोनसे मा होनो जोहा फारौ बायदि हिथिथिउ होनग्रा दाउ दङ अन्थाय दैलांबारियाव थायो बेबो नायनो समायना नुयो बेखौबो आथिं गोजौ गोजौ आथिं गोमो गोमो फाख्रा सिख्रा नायनो समायनाय नुयो बेखौबो मोजां नायनो दा जों नुबायथानाय बांसिन जों दा नुनाय दाउआ बेनो न'आव नुबायथानाय जायगायाव जोंनि बारियाव नुबाय थानाया बेनो आरो दाउस्रि दाउथु बग'लरि बग'लरिफ्रा जाहैबाय जोंनि बिफां लाइफांफ्राव एम्फौ एनला जालाबायो बिदिनो अबेबा अबेबा लाथासलाब एम्फौ मा मा थाला बायो बेखौ जायो आरो बग'लरिआ मोजां बे गय आबाद मा आबाद बिफांफ्राव बै एम्फौ जानाय मानायखौ जायो बग'लरिफ्रा मोजां आरो बेसोर थानाया मोजां बे सिलाफ्राथ' ओरैनो गावजोंगाव दाउखौ साबनायाव बांसिन बिदिसोखा नालाय जेरै बग'लरि थायोब्ला साबसिन आरो जोंनि बे बिफां लाइफांफ्राव बिफां लाइफांफोरनि एम्फौ बिसोर जायोनालाय मोजां जायो बग'लरिफ्रा दोनोब्ला बिसोरखौ मानि जोंनियाव दा बिदिनो आरो नुफेरै नुफेरै दाउखौनो जों बांसिन गोजान गोजान जायगायावल' नुहैनाय जायो माने गोदोफोर दङमोनखोमा माने बयबो गावनानै जालाबायो आरो बिफां लाइफांफ्राबो दासो खम जाबाय थानांगौ जायगाबो गैला गावसोरबो थानो फसायला जे जायगायाव थानो मोजां मोनो आरो जे जायगायाव गावसिनि लोगो थायो बे जायगायावसो थाहैजोबो नालाय सोब बुस्थुआनो गावबागाव ज' ज' थानायबादि बिदि